हालो तुमी ऑटो रिक्शा ड्रायव्हर सुदेश उलयतात न्ही हांव तुमकां सोदपाक ऑटो रिक्शा स्णेंडा कडेन आयिल्ले थंय आशिल्ल्या दुसऱ्या एका ऑटो रिक्शा ड्रायव्हरान म्हाका तुमचो नंबर दिलो हा काल हांव तुमच्या ऑटोतल्यान मार्केटांतल्यान घरा आयिल्ले हांवें घेतिल्लो नवीन एम आय सेलफोन तुमच्या गाडयेंत पडिल्लो आसूंक जाय अशें म्हाका दिसता कारण हांव ऑटोंत बशिल्ले तेन्ना शॉपिंग बॅगांत फोन आशिल्लो पळयला पूण घरां येतकीच मोबायल ना अशें म्हाका जाणवले तुमी मातशें तुमच्या ऑटोंत म्हजो फोन आसा कांय ना तें पळोवन म्हाका सांगशात तुमकां आसत म्हजो फोन मेळ्ळां आसत जाल्यार तुमी म्हाका परत फोन करा हांव तुमी येयसर हांगाच रावता तुमची वाट पयता